सुचिल्लो किंवा सापडिल्लो विशय कसो हाताळप हें लेखका खातीर सगळ्यांत व्हडलें आव्हान आसा तातूंत भितर दुसरी आनी गजाल अशी की खूब फावट आमी जें कितें बरयतात लेखक म्हूण तें पुराय जाले नंतर लेखक म्हणच आनी ताजेर समाधानी नासतात आमकां दिसता आजुनी कितें तरी उरलां हें दुसरें आव्हान की हांवें बरयलां पूण हांवच ताजेर समाधानी ना लेखना खातीर पुर्नआवृत्ती टाळप हें सामकें गरजेचें हें आनी एक आव्हान आनी ती पुर्नआवृत्ती टाळप केन्ना शक्य आसा जेन्ना आमची शब्द संपत्ती भरपूर आसा जेन्ना आमचें वाचन बरें आसा आनी ह्या दोनी गजाली परस ज्या मनशाचें ओबजरवेशन किंवा निरीक्षण बरें आसा ताजें लेखन हें सदांच बरें उरतलें कित्याक म्हजें वैयक्तीक मत अशें की तुमी कितें वाचलां कितलें वाचलां हाचे परसय तुमी कितलें पळयलां कितलें ओबजर्व केलां कितलें निरीक्षण केलां ताजेर तुमचें लेखन ठरता आतां बऱ्यांच फावट अडचणी येतात तातूंत भितर एक दोन पानां बरोवन जातकच सडनली तुका अशें दिसता की अरे आपल्याक मुखार कांयच सूचना आपल्याक तकलींच चलना आनी तूं ती स्क्रीप्ट थंय सोडून अर्द्यार सोडून दितात मे बी तुका केन्ना तरी थोड्या तेंपार मागीर थंय आनी कितें तरी एक क्लिक जाता तें आनी तें वतलें पूण म्हजे बाबतींत अशेंय घडटा की एक एक फावट कवितेच्या चार किंवा पांच वळी बरोवन जाल्यो की म्हाका ती मुखार ती कविता कशींच व्हरप शक्य जायना आतां हाका तुमी ब्लॉक म्हणात किंवा कितेंय म्हणात पूण मागीर हांव अशें ठरयतां किंवा म्हाका दिसतां की एखादे म्हाका जें कितें सांगपाचें आशिल्लें ताजे खातीर ह्यो पांच किंवा स वळी ज्यो आसात त्यो पुरेशो आसात हांव जर तें आनी वाडयलें जाल्यार जें म्हाका सांगपाचें आसा तें वेवस्थीत सांगप जातलें अशें ना आनी बऱ्यांच फावट अशो काहि स्क्रिप्ट आसात की म्हाका दिसलें की दोन पानां जातकच म्हाका तातुंत कांयच सुचना तुमी ताका रायटिंग ब्लॉक म्हणात किंवा मे बी तुमी ताका क्रियेटिव ब्लॉक म्हणात पूण तो खूब फावट जाता आनी तो म्हाका दिसता बऱ्याशा लेखकांच्या बाबतींत संभवता शक्य आसा